अ जोंनाथ' बिदिनो जों हिन्दु नालाय जोङो बाथौ फुजा होनाय जायो आरो जोङो कार्ति फुजा होनाय जायो बिश्व कर्मा होनाय जायो बैसागु फालिनाय जायो आरो जोङो बिदिनो जोंनि कार्ति फुजायाव जोङो बिदिनो फोथारफोराव जोङो थाइगिरनि गासा सावो आरो लोगोसे जोङो बेयावनो जोङो गोबां बेखौ बिमा माइनावनि नामै होनाय जायो आरो बेयाव जों गोबां गुनफोरबो मोनो जेरै जोङो जोंनि मिथिंगायारिनिफ्राय मोन्नाय जे माइ बेखौ मोजाङै मोजां मोनबोनायनि थाखाय जोङो बे कार्ति गासाखौ होनाय जायो आरो जोङो बिमा माइनावनि नामै बेखौ होनाय जायो आरो आरो लोगोसे जोङो बिदिनो न'फ्रावबो फ्रेसारफोद होनानै जोङो बेखौ खालामनाय जायो लोगोसे आरो जोङो बिदिनो जोंनि गोदान बोसोर बैसागुफ्राव जोङो बेफोरबायदिनो आलारि फोजोंनानै जोङो सिबिनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोंनाव गोबां नियमफोर थायो जों जेरै मोसौ थुखैनायफोर आरो लोगोसे जों बैसागुफोराव गोबां गोदान गोदान बिफां लाइफांनि सोमखोर बिलाइजों सोलायनाय रखम जोंबो मानसिफ्राबो सोलायो आं बेफोरबायदिनो जोङो गोस सिबियो आरो